जी मैं ऐसे समुदाय से जुड़ी हूँ जहाँ पर मेरी डांस की क्वालिटी का प्रदर्शन थोड़ा सा कम था मतलब मुझे इतना अच्छे से नहीं आता था पर जब मैं उस समुदाय से जुड़ी तो वहाँ कि जो दीदी थी वो बहुत अच्छे से प्यार से समझाती थी मतलब ऐसे चीड़ती नहीं थी तो उनका जो मैंने देखा सिखाने का तरीक़ा उनका जो डांस करने का तरीक़ा बहुत अच्छा था तो मतलब धीरे धीरे धीरे उन्होंने मेको मुझे वो स्टेप्स बताई कि कैसे करना चाहिए कैसे हाथों को वन टू थ्री काउंट करके पैरों के साथ ऐसा कर के अच्छी तरीक़े से उन्होंने सिखाया तो मैं ना उन से बहुत इतनी ज़्यादा प्रभावित हुई कि वो मतलब मेरी जिन्दगी में एक आदर्श बन गई कि मैं मुझे जो चीज मतलब जहाँ मै पैसे दे कर भी नहीं सीख पा रही थी वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे तरीक़े से और प्यार से समझा के प्रैक्टिस करवा के बहुत अच्छी तरीक़े से सिखाई है तो मुझे उन्होंने बहुत अच्छे तरीक़े से प्रोत्साहित किया पहले मैं थोड़ा सा मतलब डरती थी चार लोगों के सामने डांस करने के लिए उन्होंने मेरे मन में का जो डर था वो पूरी तरह से पूरी तरीक़े से निकाल दिया और मुझे डांस के प्रति इतना मतलब लगाव कर दिया कि वो मतलब अब जैसे कही पर भी कोई भी थोड़ा सा संगीत बजता है तो मुझे ऐसा लगता है क्यों ना मैं इस पर एक दो स्टेप कर ही लूँ दो स्टेप मैं क्यों ना मैं थोड़ा डांस कर ही लूँ तो मुझे मतलब इतना डांस के प्रति प्रोत्साहित किया है कि उन्होंने कि मैं आज भी मैं ये लोगों से जुड़ी हूँ तो मैं ये सोंचती हूँ कि जैसे मैं वो दीदी से सीखी हूँ तो क्यों ना मैं बाक़ी लोगों को भी या फिर हम अपने मोहल्ले के बच्चों को क्यों ना सिखाऊँ तो मै भी थोड़ी बहुत कोशिश करती हूँ तो मैं मतलब थोड़ा सा लोगों को प्रोत्साहित करती हूँ इसके लिए कि डांस करने से थोड़ा सा अपने को शांति मिलती है संतुष्टि मिलती है तो ये बहुत अच्छी चीज है